अ'ऊं सुमित ग्रांऽ रियासी दा बोल्लै ना दिक्खो जी गल्ल कीता जा ते असें गी जिंदगी बिच केह् केह् परेशानियां आइयां ते जेल्लै मेरा ते मन्नना ऐ कि जिसलै जि'यां बंदा जम्मदा ऐ परेशानियां ते शुरू होई जंदियां ते असें इ'नें परेशानियां जां इं'दे कन्नै असें सबक लैना चाहिदा ना कि इ'नें ई असें दरकिनार करना चाहिदा जां इ'नें ई छुड़ना चाहिदा बड़ी सारियां परेशानियां ऐसियां होंदियां साढ़े जीवन बिच जेह्का असें ई सबक सखांदियां जि'यां असें ई कि'यां रौह्ना कि'यां बौह्ना कि मतलब अपने दुनियादारी कन्नै कि'यां चलना अपनी रिश्तेदारी कन्नै कि'यां चलना जां बड़ा किश बड़ा किश सखांदियां ते परेशानी दी अगर गल्ल कीती जाए ते ओह् बड़े बड़े अपने अपने प्रकार दी होंदियां बक्खरे बक्खरे प्रकार दियां होंदियां कुसै ई पैसे दी परेशानी ऐ कुसै ई अपने सेह्त दी परेशानी ऐ कुसै ई कोई ब जियां दुर्घटना होई जंदी जां किश ऐसा वैसा एह् परेशानियां मतलब लाईफ च चलदियां रौंह्दियां ते गल्ल जे कीती जाए परेशानी ते परेशानियां ते हर म परेशानियां दा इक सबक होंदा ओह् सबक लैना चाहिदा हर बंदे ते अ'ऊं अगर अपनी गल्ल करां ते साढ़ा जेह्का जीवन हा ते बड़ा मतलब इक गरीबी बिच गरीबी च परोआर च पैदा होए दे गरीबी दिक्खी शुरू दा गरीबी दिक्खी ते केईं बारी ऐसा होंदा हा कि जि'यां बड़े शैल कुतै जाना कुतै जाना जि'यां कोई क फंक्शन आई गेआ जां कुसै दे ब्याह् आई गेआ जां कुसै दे मूनन होई गे ते ओह् बड़ी परेशानी दा म्हौल बनी जंदा हा भाई उत्थै जाना कपड़े लाने ते उत्थै देना केह् ऐ जां किश ऐसा वैसा किश ऐसियां परेशानियां होंदियां हां ते जेह्के पूरा म्हौल घरै दा खराब होई जंदा हा ते ओह्दे बाद अगर दिक्खेआ जा ते उस परेशानिया दा सबक एह् होएआ कि अज्ज अस इक मुकाम अस पुज्जे दे अपने पैरें पर खडोते दे हून उस परेशानियें दा जेह्का ओह् गरीबी दौर हा हून ओह् थोह्ड़ा बहुत खत्म होई दा ते हून ऐसा होंदा कि हर घरै बिच अपना बई भाईचारा ते मतलब कोई बी इक कोई फंक्शन आई जा जां कुसै दे जाना जां कुसै दे कोई दुर्घटना होई दी जां कोई ऐसा वैसा म्हौल बनी जंदा तां सारे किट्ठे होइयै आपस बिच पूरी परेशानी दा हल्ल करदे न ते परेशानी ते हमेशा सबक लैना चाहिदा क्योंकि हर जिंदगी जेह्की ऐ बड़ी कठिन ऐ बड़ी ब दुर्लभ दुर्लभ ऐ ते एह्दी क पूरी अगर दिक्खेआ जा अगर सोच समझियै अगर अपना स्हाब कीता जा अपनी जिंदगी चलाई जा ते परेशानियां आई निं सकदियां सारियां खत्म होई जंदियां ते बस